ओरैनोथ' आङो पार्सनेलि जिब जुनार फिसिनायाव जोबोद मानि मोजां मोनो आरो जेरै मावजि सैमा बोरमा मोसौ अमा बायदि बेफोरखौ आङो जोबोद मोजां मोनो नाथाय सैमा मावजि बेफोरखौ आङो जेहेथु फिसिनो लुबैब्लाबो मानि जोंनि आइ आफामोनहा जेहेथु मोजां मोनिखाय मानि फिसिनाय जाया आरो दा जोंनाव जिब जुनार एबा जिब जुनार दं हिसाबै जोंनाव मा दं होनोब्ला मोसौ बोरमा बे खिनियानो दङ जेहेथु सैमा एबा मावजि बेफोरो बेफोरखौ मानो जोंनि आइ आफा आइ आफाया मोजां मोना होनोब्ला मावजिआ जेहेथु जोंनि संनानै दोन्नाय जे ओंखाम ओंख्रि बेदर बेफोरखौ जा जालाबायो बेफोरनि थाखाय मोजांमोनाबो जानोहागौ आरो सैमा सैमायाबो मानो मोजां मोना होनोब्ला बेबो बिदिनो जेहेथु संनानै दोन्नाय जे ओंखामानो जा बेदरानो जा जासनला बायनाय जासनलाबायनाय बेफोरखौ मानि मोजां मोनिखाय जेहेथु जोंनि आइ आफाया फिसिनो मोजां मोना बेफोरबायदि आरो